हांव म्हाका डेंग्यू जाल्लेलो हांव संजिवनी हॉस्पिटलान एक चार दीस एडमीट आसलेले म्हाजो सगळो खर्च म्हाजो वखदांचो बी सगळो खर्च इन्शुरंसान केला आतां म्हाका ते चॅक करपाक जाय हांव इन्शुरंस वेबसायटाचेर स्टेटस म्हाका पळोवंक जाय मॅडिकल क्लॅम पोंग जाय म्हाका